वैसे तो मुझे बहुत सारे योग आते हैं मैं करता भी हूँ नियम से लेकिन अगर योग की बात करें तो अनुलोम विलोम और कपाल भाती मुझे काफी पसंद है जो मैं पिछले पाँच सालों से लगातार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ बीमारी हुई है उसमें मैंने काफी सहन भी किया है और योग के द्वारा उस बीमारी को कण्ट्रोल भी करा है मुझे खुद बी पी की प्रॉब्लम थी उसको मैंने कपाल भाती और अनुलोम विलोम के द्वारा धीरे धीरे कंट्रोल करा मुझे किसी के द्वारा बताया गया कि आपको ये करना चाहिए उससे आपके शरीर पर आपके इम्यून सिस्टम पर या दूसरे जो भी अंग हैं वो अच्छे से और व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं कपाल भाती करना वैसे कोई बहउत मुश्किल नहीं है कोई भी कर सकता है बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो औरत हो आदमी हो आसान है योग है और हर व्यक्ति को करना भी चाहिए और मुझे इसलिए पसंद है कि उसको करने में बहुत समय भी नहीं लगता बहुत मेहनत भी नहीं है आप चाहें तो नियम से पंद्रह मिनट अगर आप करते हैं तो उससे आपके शरीर पर लम्बे समय में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है क्योंकि पिछले पाँच सालों से मैं उस चीज को व्यवस्थित ढंग से कर रहा हूँ इसलिए योग करना सभी को चाहिए और मुझे तो काफी पसंद भी है इसके अलावा भी कुछ योग और भी हैं लेकिन इन दोनों को करना मैं जादा बेहतर समझता हूँ क्योंकि काफी आसान है समय भी कम लगता है और आसानी से करा भी जा सकता है